माछ मारयके लिए हमे गेलिए रऽ दोपहर उपहरमे मल्लाहके देखे रहिए केना मछली मारै छै ओतऽ देखते देखते हमे अपने मतलब सीख गेलिए रऽ की से मछली पहिने जाल लगेलिए जाल लगाइके कहलिए की से रे जाल सब एना मछली लगबै छियै तऽ मछली आबै छै तऽ जाल लगबै लए सीखलिए जाल लगाइके मतलब माछ मारय लए सीखलिए तऽ माछ बढ़िऑं आबे रहै रऽ दूगो एगो जेना आबै रहै लगबै लए ओना आबै रहय मछलीमे माछ हमरा ओकर बाद फेर लेलिए माछ मारयमे एनेहिए करते करते हमे लेलिए करेंटी जाल लए करेंटी जाल लगेलिए तऽ लल्ली भरि पानिमे गेलिए तऽ लल्ली भरि पानिमे नम्हर खूट्टा आर लैके आ देलिए दोनो बगल एनेहियो माछ करेंटी जाल लगाय देलिए आ ओनेहियो जाल लगाय देलिए बीचमे तैर उरिके जइयै आ तैरके आ इनहियो से मतलब डेंगोना पानिमे मारने जइयै ओनेहियो से पानिमे मारने जइयै से उन्ने भागल जाय उन्ने करेंटी जाल तऽ लगेने छियै करेंटी जाल लगेलिए तऽ उन्ने जतेक मछली इन्ने दबाड़बै आ सब मछली हमरा करेंटी जालमे फँसि जैतै ओकर बाद फेरो बचले इन्ने इन्ने तऽ मतलब करेंटी जाल फेर ओकरा जालके खोलि लेबै आ जालके खोइलके आ इन्ने बगल से फेर पानि उन्ने जेन्ने पानि बचल छै उन्ने से फेर लगाय देबै अगर दोनो बगल हम जाल लगबै छियै आ बीचमे हमे दौड़ै छियै चारो बगल पानिमे तऽ सब मछली तऽ पानि बीचला पानि छै तऽ ओ तऽ भागि जेबे ने करतै ओहि चलते हमे इन्ने उन्ने करैत करैत माछली मारै लए हमे सीख गेलिए हन मछली मारयके तरीका हमरा खूब बढ़िऑं जानै छियै इएह चलते मछली मारै छियै खूब आराम से आ मछलीके खूब बढ़िऑं से पालन करै छियै मछली तऽ मारयमे खूब बढ़िऑं छै पहिने देखै रहिए केना मारै छै नहि मारै छै तऽ लेकिन सीख गेलिए हम अपने आपके की एना मछली मारबै तऽ एना मछली अइतै जाहियाँ से करेंटी जाल लगेलिए ओहिया से हमरा खूब बढ़िऑं मछली मारय लए आबि गेलै हन करेंटी जाल कीनलिए ओहिए समय मछली मारय लए सीख गेलिए हँ की मछली मारय लए हमरा एना आबै छै आ नहि तऽ की जाने गेलिए मछली केना मारै छै नहि मारै छै से लेकिन सीख गेलिए तब मछली मारय लऽ तऽ बढ़िऑं ने होतय ई चलते मछली मारय लऽ करेंटी जाल मे हम्मे कीनलिए ओइजाँ से सीख गेलिए